जोंनि ओनसोलफोराव गोबां रोखोमनि मिथिंगानि सम्फदफोर दं जाय सम्फदफोरनि गेजेरजों जों फालांगि खालामोब्ला गोबां रोखोमनि मुलाम्फा जानो हायो बे जाबाय अनथाइ दं बाला दै आरो दंफांफोर जाय दंफांफोरनि गेजेरजों जोङो गुबुनाव फालांगि बायदियै जोङो दैथाय हरनो हायोब्ला गोबां रां खामायनो हायो आरो अनथाइफोरनिफ्राय जोङो मोनसे मोजां सरकारि बेब'स्थानि गेजेरजों जोङो बेखौ गुबुनाव दैथाय हरनो हायोब्ला बेनिफ्राय जोङो गोबां रोखोमनि रां आरजिनो हायो जायनि गेजेरजों जोङो बेक्तिगथ' जिबनाव न'खर थांना थानायनि खायसे राहाफोरखौ जों खालामनानै लानो हायो बेनिखायनो बे सम्फदफोरखौ जोङो मोजाङै जोथोन लानो हायोब्ला आरो बेखौ जोङो मोजाङै फालांगिरि बायदियै मोजां राहा लानानै जों बेखौ सरखारि बा बे जोङो मावनो हायोब्ला जोंनि थाखाय बेयो लाबजनक जागोन आरो जोंनि ओनसोलफोराव मोनसे जौगाखांनाय जागोन जिहेथु जोंनि ओनसोला मिथिंगानि सम्फदजों बुंफबनाय ओनसोल बे ओनसोलखौ जोङो मोजां मोनसे बिथा गोनां ओनसोलजों खालामनानै जोङो मोनसे लाभगोनां ओनसोल जों दानो हागोन